ریاست میں اہم مذہبی مقامات بہت سارے ہیں جہاں جیسی آبادی ہوتی ہے وہاں ویسی مذہبی مقامات ہوتی ہے جیسے جہاں مسلم میجورٹی ہوتی ہے وہاں مسجد زیادہ ہوتی ہے اور مسجد میں عبادت کی جاتی ہے جہاں ہندو میجورٹی ہوتی ہے وہاں ہندو کے مذہبی مقامات ہوتے ہیں مندر ہوتے ہیں وہ وہاں پوجا کرتے ہیں اپنی باتوں کو رکھتے ہیں اور بھی جیسے جیسے ہمارا گاؤں مسلم میجورٹی گاؤں ہے یہاں بہت ساری مسجدیں ہیں اور مسجدوں میں لوگ عبادت کرتے ہیں اور مسجدوں میں رہتے ہیں ان کی وہاں عبادت کرتے ہیں وہاں بہت سارے کام کرتے ہیں اور جو بھی ہندو ہندو علاقہ ہے ہندو علاقوں میں مندر ہے مندر ہوتے ہیں وہ اپنے مندروں میں جا کے عبادت کرتے ہیں اسی طرح ہر دھرم اپنے اپنے مذہبی مقامات میں جا کر ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے باتوں کو مانتے ہیں جہاں وہاں سے جو بھی بات نکلتی ہے ان باتوں کو اپنے عمل میں لاتے ہیں اور اپنے زندگی کے لیے ترقی کرتے ہیں